जुनारफोरखौ आंनो जोथोन लायो आं रावनिबो मदद लानाय जाया बिदिनो मोसौखौ आङो गलियाव दोनो फुंनि समाव आङो मोसौखौ खारन्नानै गलिनिफ्राय गोबोरखिखौ गारो सिबस्रां एरिस्रां साखोन सिखोन खालामनानै दोन्नाय जायो बेनिफ्राय जेला लाबोनांगौ सम जायो होमब्ला बे गलियाव दोनो आरो अखा नायैबो बिदिनो सिबस्रां एरिस्रां मोसौखौ खाहैखांनायनि उनाव सिबस्रां एरिस्रां खालामनाय जायो मोसौखौ गावनि आदारनि थाखाय फोथाराव खानाय जायो जेरावनाखि गांसोफोर दं बेहाय खाहैयो आरो सम सम भेटेनारिनि हेफाजाबै आङो मोसौफोरखौ बिदिनो बिजि थुहोफैनाय जायो बेमार आजार जाबा बिदिनो डाक्टार पसु डक्टरखौ लाबोनानै बिजि थुहोनाय जायो आरो नायहोनाय जायो ओमफ्राय बेखौ मोसौनि अनगायै बोरमाफोरखौ आं बिदिनो खालामनाय जायो बोरमाखौबो बिदिनो गग्रायाव दोनो गग्रानिफ्राय खार'नो बिदिनो सानसु जरायाव दोस्लायनांगौ दोस्लायनानै दै होनांगौ दै गोजा लोङाब्ला एखनब्ला आङो संख्रि होनानै दैखौ गलायनानै दौनाय जायो बिनिफ्राय सायाफ्राव खास्लायनाय जायो आरो बिदिनो बोरमानाव जाहाते बेमार जाया बेनि थाखाय आङो गलिफोरखौ माने बोरमा गग्राखौ सिबस्राङो फुङावनो सिबस्रां एरिस्रां खिखौ गारहैनानै साफायै दोन्नाय जायो सम सम फेनेलबो सारनाय जायो बिदियैनो आङो जुनारखौ बोरमाखौ फियो आरोखि मोसौखौबो बिदिनो सानसु जरायाव दोस्लायहैयो आङो खेबथाम दोस्लायनाय जायो फुं बिदिनो आटथासोआव खाहैनानै गाइखेरफोर सेरखांनानै आरो खाहैनानै थिन घन्टासो बा दुइ घन्टासो थानानै आङो दोस्लायहैयो आरो दोस्लायहैनानै एकटाहालागै मोसौनो दै दौनाय जायो दै दौखांनानै आरो बेखौ खास्लायफिननाय जायो सान्दुंफोरबा सायख्लुमाव लांनानै खाहैनाय जायो बिदिनो खास्लायनानै दोन्नाय जायो खास्लायनानै दोनखांनायनि उनाव फिसाफोरखौबो बिदिनो खालामनाय जायो जोथोन लानाय जायो मोनाब्लि सम जायोब्ला लायनानै गलियाव सोफैनाय जायो ओमफ्राय बे गलियाव सोनाय समाव आङो बाख्ला साफ्राव बा मोनसे आबजाङाव संख्रि रान्नानै होयो ओमफ्राय बे संख्रिखौ जाखांनायनि उनाव दै दौफिनबावनाय जायो आरो दै दौफिननानै बिदिनो गलियाव खानाय जायो